रांदतना म्हाका चडशीं मातयेचीं आयदनां चड आवडटा कित्याक मातयेच्या आयदनांत जें रांदता पळय तेतून एक वेगळो स्वाद येता एक वेगळो फ्लेवर येता आनी त्या खातीर रांदता मातयेची आयदनां आतां मातयेची आयदनांत तुमी जर कांय गोश्टी वेगळ्यो वेगळ्यो पद्दतीच्यो केल्यो म्हणजें एक प्रकारची रेसिपी जर समजा केली फाल्यां जर धरून चल चिकन काफरियाल केलें किंवा दम बिरयाणी जर हैदराबादी दम बिरयाणी जर हेतून मातयेच्या आयदनांनी केली जाल्यार तेचो जो आयदनांचो फ्लेवर आसतलो तो तेजी जी टेस्ट आसतली पळय ती तुमी पितळीच्या तांब्याच्या किंवा स्टिलाच्या आयदनांत जेन्ना तुमी रांदतले ताचे पेक्षा मातयेच्या आयदनांत जी रांदलेली आसतली ताची टेस्ट खूब बरी आसतली मुद्दम म्हूण तुमी मुजरत करात हे म्हाजी कळकळीची विनंती त्या खातीर तुमकां सांगतां आयदनां ही सदांच मातयेचीच वापरात आनी कसलीच वापरू नाकात